मध्य प्रदेश कला और रचनात्मकता का प्रदेश है यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के रचनाएँ और कलाएँ तैयार की जाती है और विभिन्नताओं का देश है आदिवासी क्षेत्र अधिक है इसलिए आपको रचनात्मकता ज़्यादा मिलेगी आप यहाँ के जो अली राजपुर क्षेत्र है वहाँ का बाघ प्रिन्ट काफ़ी प्रसिद्ध है महेश्वर की साड़ियाँ चंदेरी की साड़ियाँ और जो पूरा गोंड क्षेत्र है तो गौंडी आर्ट यह काफ़ी प्र प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर मोटा अनाज उगाया जाता है तो मोटे अनाज से बनने वाले पदार्थ जैसे बिस्किट या आदि कई ऐसी चीज़ें है जो मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं और बाहर तक इनका बिक्री होती है और भी ऐसी कई रचनात्मक चीज़ें हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले आभूषण यह भी यहाँ की रचनात्मकता और कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं